असांजे रंधिणे में अलॻि अलॻि किस्मनि जा ॿासण थींदा आहिनि जेके अलॻि अलॻि तरीक़े जा कम में ईंदा आहिनि जीअं त तओ कोप प्लेट थालियूं मिक्सियूं गिलास केवियूं खुरपियूं चमिचो सिपरी तयूं कूकर कप बटलो मंदिरो कटोरियूं वग़ैरह वग़ैरह तए ते असां फुल्को पचाईंदा आहियूं कोप ऐं प्लेट में असां चांहि पीअंदा आहियूं थालियुनि में असां रोटी पाए करे खाईंदा आहियूं मिक्सी में असां चटनी पीसींदा आहियूं बसर टमाटो बि पीसींदा आहियूं गिलास में असां पाणी पीअंदा आहियूं जूस पीअंदा आहियूं ऐं तरह तरह जा शरबत बि पीअंदा आहियूं केवी हिकु वॾे चमिचे वांगुरु थींदी आहे जेको भाॼीअ खे हलाइण वधाइण में कमु ईंदी आहे इहो हिकु इनखे असां वॾो चमिचो चवंदा आहियूं इहो भाॼी जो स्वादु वठण लाइ कमु ईंदी आहे खुरपी सां असां कोकियूं परांठो चिलो खे पलटाइण ऐं पचाइण जे कम में आणिंदा आहियूं चमिचे रोटी खाइण जे कम में ईंदो आहे सिपरी में असां चांवर पुलाउ खाईंदा आहियूं इहो चांवर वधण जे कम में ईंदो आहे इहो हिकु वॾो घेरे वारो बर्तन थींदो आहे तई में असां भिंडी पटाटो पकौड़ा गोबीअ पटाटा वग़ैरह तरंदा आहियूं इनमें तेल विझी करे असां इनखे तरंदा आहियूं कूकर भाॼी रझण जे कम में ईंदी आहे इनमें असां अलॻि अलॻि तरीक़े जी भाॼियूं रधंदा आहियूं ॿियो थींदो आहे कप कप खे असां चाकू बि चवंदा आहियूं कप भाॼी कटण ऐं पीसण जे कम ईंदो आहे जीअं पटाटो बसर टमाटो बीह ॿियूं बि असां घणेई भाॼियूं ठाहींदा आहियूं ऐं इन सां असां भाॼियुनि खे कटिंदा आहियूं बटलो बटले में असां चांहि काड़ींदा आहियूं इए सुबुह जो चांहि ठाहिण जे कम ईंदी आहे मंदिरो मंदिरे में असां दालि मीरिंदा आहियूं इन सां असां राइतो बि ठाहींदा आहियूं असां मंदिरे सां घणेई कुझु कंदा आहियूं हिकु थींदो आहे कटोरी कटोरी थींदी आहे भाॼी विझण जे लाइ जंहिंमे असां भाॼी पाए करे खाईंदा आहियूं कटोरे में असां चटणियूं राइतो ॿियों बि माल ठाही करे विझी करे खाईंदा आहियूं ॿियों कटोरियूं में असां मिठाई पाई करे बि खाईंदा आहियूं कटोरी हिकु गोल थींदी आहे ऐं ई थाली में अ कम ईंदी आहे थालीअ जो इहो हिकु हिस्सो थींदो आहे